ہیلو ہلو جی گڈ مارننگ

جی جی سر اوکے اوکے جی جی سر سر کتنے ممبر ہیں اوکے اوکے تو آپ کو مطلب کار سوٹ رہے گی آپ کے لیے یا بس منی بس کریں آپ کے لیے والوو اوکے اوکے اوکے سر ون سیکنڈ رکیے میں آپ کو بتا رہا ہوں

اوکے دہلی سے آپ کو منالی اور کتنے دن کے لیے سر تین دن کے لیے اوکے ون سیکنڈ دیجیے سر بتا رہا ہوں آپ کو ہیلو جی سر جی جی

ایئر کنڈیشن رہے گی سر جی باقی آپ کو جو سوٹ لگے تو آپ مطلب جی جی جی اوکے اوکے میں آپ کو پہلے یہ بتا رہا ہوں میں آپ کے والا پلان بتا رہا ہوں اس کے بعد میں انکلیوڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے

جی جی ایکچولی یہ منی بس ہے ہمارے پاس والوو جس میں تقریباً ایٹ ممبر رہیں گے اس میں اوکے تو وہ ہے آپ کی تھرٹی تھاؤزینڈ جی ایئر کنڈیشن ایئر کنڈیشن ہے سر ہاں جی آپ اس کے ساتھ یہ ہے کہ جی اور اگر آپ مطلب میں مجھے جہاں تک لگ رہا ہے آپ کے لیے وہ سوٹ رہے گا کہ انووا بھی ہے میرے پاس جی تو اس میں تقریباً ہاں تو آپ دو انووا کر لیجیے مجھے لگتا ہے بہت آپ کے لیے وہ رہے گا یہ وہ فورٹی میں پڑیں گے آپ کو دونوں ٹونٹی تھاؤزنڈ جی جی جی ہوٹل ایکچولی ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں کسٹمر کو وہ ڈیلی ہائٹز کر کے ہے وہاں پر جی جی جی اچھا ہوٹلس ہے جی جی جی ایئر کنڈیشن روم ہے جی باقی آپ کو جو جیسا سوٹ کرے تو وہ روم ارینج کریں گے ہم وہیں پر ان کے پاس اور بھی روم ہیں اور اس کے لیے سر یہ آپ کی ایکچولی آپ کو تی تھری ڈیز یہ آپ کو گھمائے گی جہاں جائیں گے آپ جی اس میں فوڈ انکلیوڈ ہے جی جی صبح کا بریک فاسٹ جسٹ ٹو بیک

ہمارا آفس نوئیڈا میں ہے سر جی جی جی وزٹ کر لیجیے سر تو مجھے لگتا ہے ہاں زیادہ بہتر بتا سکتا ہوں اوکے اوکے ہاں ہاں تھینک یو